اگر شادى يا كسى پارٹى كے موقعہ پر موقعے پر پانى كى ضرورت ہو تو عام طور سے اگر ہم گاؤں ميں ہيں تو وہاں پہ ہينڈ پمپ ہے موٹر ہے كنواں ہے اور ٹب منگوا كر ركھ ديا جاتا ہے ٹب منگوا کر رکھ دیا جاتا ہے اور اس ميں پانى بھر ديا جاتا ہے ليكن ہم شہر ميں ہيں تو جو پانى سپلائى كرنے والے ہيں ان سے بات كر لى جاتى ہے وہ بيس ليٹر والے كين جتنے ہم كو ضرورت ہو اتنے وہ اس ميں ٹھنڈا پانى بھر كر دے جاتے ہيں اور انہيں ہم استعمال كر ليتے ہيں